जय झूलेलाल असीं पंहिंजे स्कूल में असिनि असांजी मास्तरियाणीअ हिक सीनरी पेंटिंग कराई हुई तॾहिं असां पंजे दर्जे में हुआसीं पहिरों दफ़ो असां पेंटिंग ब्रश वारा कलर कयासी उन सीनरीअ में ॾाढा प्यारा प्यारा पहाड़ पेड़ वण नंढा वॾा ग़ुल रास्ता नदियूं ऐं नंढी नंढी झोपड़ियूं ठाराही हुई तॾहिं असांखे अहिड़ो अकुलु न हूंदो हुयो असांजी मास्तरियाणीअ ॿ टे दफ़ा हथु पकिड़े कोशिशि कराई ऐं पहाड़ ऐं नदियूं ऐं ॿिनि टिनि नमूननि जा असांखे गुल ठाहाराइणु सेखारियईं हुननि में ग़ुलाब जा गुल हिकु सनफ्लावर ऐं ॿ टे अलॻि अलॻि नमूननि जा असांखे गुल ठाहराए विया झोपड़ियूं जंहिंमें गाहु लॻंदा आहिनि ऐं हिकिड़ी ईटे नमूने जी तॾहिं असांखे हीअं लॻंदो हुओ ॼणु त असां जहिड़ो त कोई पेंटर ई कोन्हे ईअं बि हिकिड़ा अनुभव आहिनि जो की असां ॾाढे मनोरंजन सां पूरा कया आहिनि धन्यवाद